अहिड़ी ॾाढी सारियूं भारतीय कलाऊं आहिनि जेके अॼु लुप्त थी थींदियूं वञनि सिंधियुनि जे में बि ॾाढी सारियूं अहिड़ियूं कलाऊं आहिनि जेके अॼु लुप्त थी वियूं आहिनि जीअं रोंगन पेंटिंग हिन में असां सिंधी पेंटिंग में रंगीन चित्र ठाहींदा आहियूं तेल जी मदद सां ऐं कच्छी कढी इहा बि हिकु प्रकार जी सिंधी कढ़ाई कला आहे जंहिंमें असां रंगीन सिलाई कंदा आहियूं ऐं कढ़ाई जो कम कंदा आहियूं ऐं तांजोरी पेंटिंग इहा जेकी आहे कला इहा पश्चिम बंगाल में ॾाढी मशहूरु आहे ऐं ॾाढी प्राचीन पेंटिंग जी शैली आहे इहा हिन में तांजोरी नामक पेंटिंग टूल जो उपयोग थींदो आहे ऐं लथा कला इहा राजस्थान जी ॾाढी प्रसिद्ध कला आहे